हलो स्टार हेल्थ सर जीअं तव्हां तव्हांखे ॼाण ॾिनी आहे त मुंहिंजी घर वारी खे हार्ड जी तकलीफ़ थी वेई आहे ऐं डाक्टर जी सलाह ते उन्हनि जे सर्जरी कराई वेई जंहिं जो ख़र्चु लॻिभॻि पंज लख आयो आहे मां हेल्थ इंश्योरेंस जी हर हिकु किश्त वक़्त ते अदा कई आहे तव्हांजी बीमा कंपनी में हरेक फ़ॉर्मेलिटी पूरी कई आहे हाणे मां ॼाणणु थो चाहियां त बीमे जे क्लेम जो छा अपडेट आहे जे कॾहिं अञा बि कोई फ़ॉर्मेलिटी हुजे त मूंखे फ़ौरन ॿुधायो ऐं पूरी करायो त प्रक्रिया अॻिते वधी सघे